म्हाका म्हाका न्हू म्हाज्या फ्रेंडान एक बूक वाच म्हणून सांगलेलो आनी हांवें तो वाचलो बूक तो आसलो पॉलिटिक्स पॉलिटीक्स सबजेक्ट पूण ते म्हाका वाचून ते म्हाका बरें मानोंक ना आवडूंक ना किद्याक सगळें तितून बरें किदें आसा तेंच बरयल्लें तें पॉलि पॉलिटिक्साचें पॉलिट आनी वायट कांयच बरोवंक ना म्हाजें मत अशें आसलें की तें दोनीय बरोवपाचें किदें बरें आसा तें आनी कितें वायट आसा तें बरोवपाचें जें लोकांक जेणे करून तें लोकांक कळचें बरें आनी वायटूय फक्त बरेंच बरयलें म्हणून जायना वायटूय बरोवचें आसता म्हाका तो त्या खातीर बूक सोजमोकूय ना आनी तो म्हाका वाचून आवडोकूय ना किदें आसा तें बरयल्लें आसा पळय तें असले बूक पॉलिटिक्साचे आसता ते फक्त बरें आसा तेच बरें बरयता बरें किदें करता ते आनी वायट आसता ते जे पळय ऑपोजीट आसता तेंचे बरयता तशें बरोवपाचे आसना दोनूय बरोवचे